جی ہاں میں الرجی کے خطرناک خطرات سے آگاہ ہوں اور میں کوشش کروں گا کہ اس موضوع پر تفصیل سے روشنی ڈالوں تو الرجی کیا ہوتی ہے الرجی اصل میں ایک رئیکشن ہوتی ہے ہماری امیون سسٹم کی جب وہ کسی ایسی چیز کو ہامفل سمجھتا ہے جو اصل میں نقصان دہ نہیں ہوتی یہ چیزیں جسے کہ ڈسٹ جیسے ہم دھول کہتے ہیں پالن پھولوں کا جو پاؤڈر ہوتا ہے اور جانوروں کے بال کچھ کھانے کی چیزیں اور دوائیاں وغیرہ ہوتی ہیں جب کسی الرجی الرجی شخص کا جسم ان چیزوں سے روبرو ہوتا ہے تو ان ان کا امیون سسٹم اس پر اوور رئیکٹ کرتا ہے الرجی کے عام اثرات پہلا جیسے کہ چھینکنا اور ناک بہنا الرجک رائنائٹس یا ہئی فیور میں سب سے پہلے چھینکنا ناک بہنا اور ناک میں جلن ہوتی ہے دوسرا ہم کہہ سکتے ہیں آنکھوں کا لال ہونا اور پانی آنا الرجیز اکثر آنکھوں کو بھی متاثر کرتی ہیں الرجیک کنجیکٹیوائٹی جیسے کہ اس میں آنکھیں لال ہو جاتی ہیں اور ان میں سے پانی آتا ہے کھانسی اور سانس لینے میں دشواری جیسے کہ آپ نے سنا ہوگا ایسما میں بھی ایک طرح کی الرجی ہوتی ہے جہاں لنگز میں انفلمیشن ہوتا ہے اس میں سانس لینے میں دشواری ہو جاتی ہے ویزنگ جسے سیٹی جیسی آواز کہتے ہیں اور چیسٹ ٹائٹنیس محسوس ہوتی ہے اسکن رئیکشن جیسے کہ کچھ لوگوں کچھ لوگوں میں الرجیز اسکن پہ اثر کرتی ہیں جیسے ایگزیما ہائیوز اور ریڈ پیچز ہو جانا فوڈ الرجی بھی ہو سکتی ہے کچھ لوگ اسپیسفک کھانوں سے الرجک ہوتے ہیں جیسے کہ دودھ انڈا یا پھر کسی کسی طریقے کا سی فوڈ ان میں سویلنگ وامٹنگ ڈائیریا یا ایون انفلیکسس بھی ہو سکتا ہے ایلرجیز کے خطرات اینفلیکسس انتہائی خطرناک ریئکشن یہ ایک ایمرجنسی ہوتی ہے جس میں پیشنٹ کا بی پی اتنا گر جاتا ہے کہ برییدنگ بند ہو سکتی ہے اور اگر فوراً علاج نہ ملے تو موت بھی ہو سکتی ہے کرونک ازما اگر ایستھما کو ٹھیک سے مینج نہ کیا جائے تو یہ کرونک بن جاتا ہے اور روز مرہ کی زندگی میں مشکل ہو سکتی ہے لائف ریسٹرکشنس بھی کچھ ہو سکتی ہیں الرجی سے جیسے کہ فوڈ الرجیز والوں کو اپنی ڈائٹ میں بہت احتیاط رکھنی پڑتی ہے ہر وقت لیبل چیک کرنا پڑتا ہے ریسٹرا میں سوال کرنے پڑتے ہیں یہ سب زندگی کو تھوڑا اسٹریسفل بنا دیتا ہے مینٹل ہیلتھ پہ تھوڑا سا امپیکٹ بھی ہوتا ہے جیسے کہ کانسٹینٹ الرجی کی وجہ سے نیند کی کمی ڈپریشن اینزائٹی جیسے مسائل بھی سامنے آ سکتے ہیں الرجی سے بچاؤ کے کچھ طریقے ہوتے ہیں جیسے کہ ٹرگر سے ہم دوری رکھیں سب سے پہلے اور اہم قدم یہ ہے کہ الرجی کوز کرنے والی چیزوں سے دوری اختیار کی جائے اگر آپ کو پالین الرجی ہے تو اسپرنگ کے موسم میں باہر نہ نکلیں ڈسٹ الرجی ہے تو گھر کو روز صاف کریں ایئر پیوریفائدس کا استعمال کیا جا سکتا ہے گھر کے اندر کی ہوا کو صاف رکھنا ضروری ہے ہیپا فلٹر والے ایئر پیوریفائڈ ہیلپفل ہوتے ہیں الرجی ٹیسٹنگ کی جا سکتی ہے جیسے کہ ایک الرجیس کے پاس جا کر اسکن پر ایک ٹیسٹ ہوتا ہے ایک یا بلڈ ٹیسٹ سے پتا لگوایا جا سکتا ہے کہ آپ کس چیز سے الرجک ہیں امیونوتھیرپی یہ ایک لانگ ٹرم علاج ہوتا ہے جس میں الرجک پرسن کو چھوٹی چھوٹی ڈوزز میں الرجن دیے جاتے ہیں تاکہ ان کا امیون سسٹم عادت ڈال لے یہ شاٹس کے ذریعے یا ٹیبلیٹ کے ذریعے دیا جاتا ہے دوائیوں کا استعمال کیا جا سکتا ہے جیسے کہ اینٹی ہسٹمنس ہوتے ہیں نیزل اسپرے انہیلر اور ایمرجنسی ایڈرنلین آٹو انجیکٹرز ہوتے ہیں جیسے کہ اس کو کہتے ہیں ایپی پین یہ سب الرجی کو کنٹرول میں رکھنے میں مددگار ہوتے ہیں تھوڑا سا کلین لائف اسٹائل رکھا جا سکتا ہے اسموکنگ سے پرہز کریں اپنا ویٹ کنٹرول میں رکھیں اور اسٹریس لیولس کم رکھیں یہ سب امیون سسٹم کو اسٹرانگ بناتے ہیں پرسنل ہائجین کا دھیان رکھیں روزانہ ہاتھ دھونا کپڑوں کو دھونا اور بیڈنگ کو ٹائم پہ چینج کرنا بھی الرجی پرریونینشن میں کافی مدد کرتا ہے پیٹس اور جانوروں سے تھوڑی سی احتیاط کر سکتے ہیں اگر آپ کو اینمل ڈینڈر الرجی ہے تو جانوروں کے قریب کم جائیں اور اگر پیٹ رکھا ہے تو اس کو واش کرتے رہیں اور گھر میں اس کی جگہ کو ریگولرلی کلین کریں معاشرتی شعور اور تعلیم الرجی سے صرف پرسنل لیول پہ نہیں بلکہ معاشرتی لیول پر بھی لڑنا ضروری ہے اسکولس آفس اور ریسٹورانس میں الرجی اویئیرنیس ہونا چاہیے ہر انسان کو پتا ہونا چاہیے کہ اگر کسی شخص کو الرجیک ریئیکشن ہو جائے تو اس وقت کیا کرنا ہے نتیجہ اس بات کا یہ ہے کہ الرجی ایک عام لیکن کبھی کبھی انتہائی خطرناک مسئلہ بن سکتا ہے آج کے دور میں جہاں پلیوشن اور پروسیسڈ فوڈ کافی زیادہ ہیں الرجیز بڑھنے لگی ہیں مگر اگر ہم وقت تی پہ پہچان کریں پریوینشن اور علاج کا صحیح طریقہ اختیار کریں تو ان سے بچنا ممکن ہے اویئیرنیس لائف اسٹائل ماڈیفیکیشن اور ٹائملی ٹریٹمنٹ الرجیز سے بچنے میں مددگار ثابت ہو سکتے ہیں